म्हाज्या घरा कडेन पळोवपा गेल्यार तर झाडां भरपूर तरेची आमी रोवलें आहा पूण त्या रोंवलेल्या जाग्याक सुद्दां वेगवेगळ्या प्रकारचीं नांवां आहा तर जेका आमी कुळागर म्हणटात पोरूंस म्हणटात फुलबाग म्हणटात जावूं शेत जावूं आमची वयर मळ मळार म्हळ्यार वयर जो दोंगराळ भाग जो आसता थंयचे पय रोंवले आसता तेंकां मळ म्हणटात जाल्यार अशें आमच्या घरा कडेन बागे आहात आनी त्या बागेक पळोवपा गेल्यार कुळागर जर तर आमी घेतले जाल्यार कुळागरांत आमगेल्या फणस रोंयलेलो आसा नाल्ल आहा सुपारेची झाडां आहा आमो आहा काजूची झाडां आहा निरफणसाची झाडां आसा लिंबू आहा तशेंच ज पय आमच्या उदका वचपाची सोय आहा जंय उदक वचून रावता त्या जागेचेर आमी केळी रोंवल्यातूच तेच्या परस आमी थंय आळूची झाडां सुद्दां रोंवलेली आहा आळू आमच्या कडेन दोन प्रकारचे आहा एक आसा काळो आळू एक आसा धवो आळू हे जे आमी आळुवडी हें करपा खातीर तेजो आमी यूज करतात प्रयोग करतात तो मातसो खाजता म्हणून तितूंत मागीर आमटाण बीन घालतात हेंच न्ही तर जेन्नाआमी मळार वतात त्या मळाचेर काजूचें झाड आहात काजू तर आहातूच आंबे बीन आमी थंय रोवलेलें आहा आनी सायडीन सायडीन स्पायसी स्पायसांची झाडां सुद्दां रोंवलेलें आसा जशें तिकी जावूं लवंगां जावूं जायफळां जावूं हेंची झाडां सुद्दा आमी थंय रोवलेली आहात तर हेंच न्हय तेच्या मोदीं मोदीं भिंडाची कण्णांची चिवराचीं आसाळ्यांचीं झाडां सुद्दां रोवलेलीं आहा तर हें जालें आमगें कुळागर आनी मळार जे पय झाडां आहात तेंकां तेंच्या विशयी आतां पळोवोपा गेल्यार म्हागे पोरूंस आसा पोरूंस म्हणल्यार जंय आमी पय जेवणा खातीर यूज करतात जाल्यार वखदां खातीर यूज करता अशीं झाडां थंय रोवलीं वतात थंय पोवपा गेल्यार त्या पोरसां आमच्या तुळस आसा गंजनाचीं झाडां आसा कोथंबीर आहा आनी तरेकवार तरेंची वेलींची झाडां आसात जशीं कोकोणदुदी भोपळो विरविलाची तवशीं घोसाळीं आनी ह्योत तर जाल्यो वेलींचे प्रकार भाजयांचें प्रकाराच्या हितून भेंडे तांबडी भाजी धवी भाजी वाळची भाजी मागीर मिरची मिरची म्हळ्या आमी मिरसांग म्हणटात तेंकां आनी वांयगीं ह्या झाडाचें उत्पन्नाचीं आमी थंय पीक काडटात तर त्या पोरसाच्या सायडींतल्यान आमगेलें आळूचें झाड आहात तेरो थंय लायलेलो आहा सुरण जें आमी एक कंदमुळाचो प्रकारसो आनी थंयच आमगेल्या सायडींतल्यान चिरक्याची सुद्दां रोंप्यांची हें रोवले आहा तोर हें जालें पोरूस पोरूस नंतर आमगे शेत आहा शेतां आमगेलें भात पीक येता आनी सायडीनच अशें आहा की थंय एक तळेंशें साचलें आसता तितूंक आमी हें जें उत्पन्न काडटात कमळांचें कमळां जातात तें आमी तेजे बियां खातीर न्ही तर फुलां खातीर आमी तेजो प्रयोग करतात आतां फुलाचे जर तर आयला जाल्या आमगे फूल बाग सुद्दां आनी त्या फूल बागे एक तरेकवारशीं फुलांचीं झाडां थंय रोवले आहा मेन आमचें उत्पन्न आहा तें रोजाचें दशीण आबोलीं आनी शेंवतीं बाकीचीं जीं झाडां आहा फुलाचीं झाडां आहां जशीं मोगरो चाफो आनी तरेकवार ती मागीर सांगतलो हांव हें मातशें आमगें उत्पन्न कमी येता जशें जास्वंद गुलाब कार्नेशन धाल ऑर्कीड शेंवतीं जरबेरा लिली हेंचें उत्पन्न भरपूर कमी येता आनी उत्पन्न शें न्ही आमी थंय तें फक्त फुलांच्या खातीर रोवलें आसा त्या हितूंत लिलीं सुद्दां आसात पोवपा गेल्यार आमगेली पोरूस आसा पळय तितूंत एक फुलाची झाड सुद्दां आमी रोवलेलें आसा जें म्हाका आतां याद येता तें म्हळ्या सुर्यफुलाचें तें सुर्यफूल आमी तेज्या पासून तेल काडपा येता तर हीं जालें आमगेलें ल्हान ल्हान जीं झाडां आहात फुलांचीं तेंचें आतां आमचे कडेन व्हडलीं झाडां सुद्दां आसात जीं फुलां दितात जशें पारिजात आहा आमगे हितू ओंवळाचें झाड आसा आनीक हेजे जें उत्पन्न आमी घेतात तर ह्या प्रकारचीं झाडां आमगेल्या पोरसांत जावूं नाल्यार कुळगरां जावूं नाल्यार फुलबागेक जावूं नाल्यार शेतां हीं रोवलेलीं वतात